हाँ भाइ साहब ठीक छै ठीक छै अपन सुनाउ हँ बाजू ने हँ हँ बाढ़ि तऽ आबि गेलैया कि करबै नुकसानी तऽ भेबे कयलैया लेकिन आब की कयल जयतै जहन पानिये एतेक आबि गेल छलैया जे नुकसानी तऽ होयबे कयलैया लेकिन तैयो राह कि करबै हँ हँ से तऽ काफिर भऽ गेलैया नुकसान हँ करऽके तऽ चाही लेकिन किछु चीज जे आपदा विपदामे किछु चीज जे छै से अहाँकेँ दिमागोसँ निकलि जाइत छै परेशानी भऽ जाइत छै ने ओहि से दिमागोसँ निकलि गेलै हालमे बाढ़ की कहू अहाँ सबके जे अहाँ सबके बुझाइ ओहि हिसाबसँ करबै काम किछु आबि कऽ देखियौ जे की केना ओहिके बाद ने अच्छा एक जी जी जी ठीक छै आओर मिलत जरूर तखन विशेषता जरूर तऽ आएब एक आध दिन रुकिये जाउ देखियौ कि केना होइत छै परस्थिति एखन तऽ सब छै भाषि ताषि जिलास्तर पर पता लागत पानि तानि कम होयतै तहने एखन पानिके चढ़ाव जोर पर अइ पानि तऽ अइ रोड तोड पर सेहो छै अहाँके पानि तऽ पानि कनि जे छै ओहिके बादे ने किछु कमके सम्भावना रुकि तऽ गेल छै ठमकि गेल छै लेकिन हँ पानि आबि गेल छै लेकिन ठमकि गेल छै पानि आब कमे हुअके सम्भावना अइ तऽ कम भेलाके जे छै से अहाँकेँ हम ठीक छै ओहिले नहि चिन्ता करब अहाँ कखनो भेज देब ओ जरूबत एतै आओर कि ठीक ठीक छै हम फोटो भेजके हम कोशिश करैत छियै भेजऽके आ जे ठीक ठीक छै हम अहाँकेँ जरूर बताएब फोटोके तऽ हम भेजब ठीक छै हम जे छै से हम देखैत छियै कोनो चिन्ता नहि करू ठिक छै करब हम फेर फोन अहाँकेँ चिन्ता नहि करू ठीक छै नहि नहि पूछऽ के लेल बहुत बहुत शुक्रिआ थैंक्यू करब फेर बैक कॉल